जोंनि आसामाव हाय जों नुनो मोनोदि जोबां मानसिफ्रानो गेलेनाय समाव जेरै फुथबल गेलेनाय समाव जेरै गुस जायो गाव बागाव थिमखौ नागारनानै आरो दस्राफोरनि थिमजोंहाय जेरै फैसा जानानै बेफोरबादि गेलेनाय नुनो मोनो आरो जोंनि जेरै खायसे खायसे दङ जायगा जायगा जों नुनो मोनो दि जेरै जेरै रेफरि फ्राबो जेरै गुस जानानै मोनसे थिमखौ मोनसे एबा जेनोबा जेरैै मोनसे थिमजोंहाय एगेन्स जानानै जेरै नंगौनि नङानि जेरै फावलस हेन्द्स बेफोरबादि जों जों बेफोर नुनो मोननाय जायो बेफोरबादिनि नोंगौनि नङानि इदिनो रेद खार्द येल्ल' खार्द बेफोरबादि होनाय जों नुनो मोनो जोंनि आसाम हादरावहाय आरो जोंनि आसाम हादराव बेनोदि जेरै गुस जानाय दासिमबो जों नुनो मोनो जेरै जोंनि लखेल बेफोरबादि लखेल खेलाफ्रावहाय जेरै फुथबल गेलेनाय समावहाय जों गोबां फ्लेयार्स एबा रिफेरि मेनसफोरखौ नुनो मोनो जेरै गावबागाव थिमखौ बेफोरबादि गाव बागाव थिमजों जोदोंब्लाबो दसरा थिमजों गुस जानानै हाय जेरै सिखर बा सेबफोर खालामि बेफोरबादि जों गोबां नुनो मोननाय जायो